जय झूलेलालु साईं जय झूलेलालु हुकुमु कयो

हा हा हा हा साईं ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु साईं सुठी ॻाल्हि आहे हा हा अच्छा

ज़रूरु ज़रूरु साईं वाजिबी बि मिलंदो तव्हां खे शइ बि सुठी मिलदी तां असांजे दुकानु जो नालो ॿुधी असांजी दुकान ते चढ़ी आया आहियो तव्हां खे पक सुठी शइ विश्वास वारी मिलंदी ॿुधायो तव्हां जी रिकवायरमैंट असां वटि सभु आहे हिते हा हा ज़रूरु ज़रूरु जरूरु साईं ॿुधायो छा ॾियांव घणा ब घणा ब घणा पलंग खपेव पंज बाय सत गदेलो बि खपे गॾु वियाणा बि मिलंदा तव्हां खे ठीक आहे न सुठी शइ मिलंदी तव्हां खे ऐं ॿियो कुझु खपे त ॿुधायो उहो बि गार्ड जो कॿटु बि मिली वेंदो तव्हां खे सुठी सुठी ऐं न शइ बि सुठी ऐं बाकाइदे तव्हां जी टिकंदी बि ऐं हलंदी बि हा हा ज़रूरु ज़रूरु वाजिबी वाजिबी दादा वाजिबी काई ॻाल्हि ई न आहे सिंधी आहियूं असां हिक ॿिए खे हा हा तव्हां खे रेडी मिली वेंदो जीअं त तव्हां ऐड्रेस ॿुधाए छॾिजो ऐं ॿुधाइजो किथे कंहिं मइल पहुंचाइणों आहे तव्हां खे पहुंचाए छॾींदासि ऐं गार्ड जो कॿटु जेको खपे उन जी माप घणी खपे

ठीक आहे न मिली वेंदी उहा बि घर ताईं बि पहुंचाईंदासि ऐं सनमिका कहिड़े कलर जी खपे सनमिका सनमिका जेका कलर चओ हा हा सनमिका जेकी कलर जी चओ हा अच्छा नासी कलर जी खपे ठीक आहे न क्रीम टच अप हुजे हले हले ठीक आहे उहो बि तव्हां खे पहुंची वेंदो तव्हां ऐड्रेस ॿुधायो ऐं हा हा ऐं हा हा ठीक आहे न मां पहुंचाए थो छॾियांव हीअ सौ सतटीह नंबरु ॿियों ठीक आहे न त पर तकिड़ो तकिड़ो था कराए ॾियूं दादा तव्हां जो नालो छा लिखां उन ते बिल ते हा हा उहो त तव्हां इहे ज़रूरु ज़रूरु साईं तव्हां जो नालो छा लिखां बिल ते कल्यान दास ठीक आहे दादा तव्हां इएं सॼी ऐड्रेस लिखी आहे ऐं पैसा तव्हां जी पे ते मोकिलींदव अच्छा ॿियो कुझु खपंदो हुजे त ॿुधायो हा हा ऐं अघ अघु ॿुधाए छॾियांव हा गदेलो अघु पवंदव लॻिभॻि साढी अठ हज़ार ऐं पलंगु ईंदव तव्हां खे यारहं हज़ार रुपया सुठो ऐं ॿ ड्रावर खपनि त उहो तेरहं हज़ार ऐं कॿटु खपे जेको उन जो साढी तेरहं हज़ार रुपया पवंदो सुठी शइ सागवान जी ऐं तव्हां खे ॿियो कुझु खपंदो हुजे त ॿुधायो भली या इहो तव्हां वटि पहुंची वेंदो हा हा ज़रूरु ज़रूरु साईं चङो थियो ॿियो कुझु कमु कारु हुजे ॿुधाइजो हा हा ज़रूरु साईं जय झूलेलालु जय झूलेलालु ॿेड़ा ई पार